अगर कोई टी वी शो दे बारे च अगर गल्ल कीती जा ते मिगी लगदा ऐ कि अज्ज दे टाइम उप्पर जेह्ड़ी कुड़ियां न जां मुड़े न जां फिर कोई बी इंसान ऐ ओह् अपनी लाइफ च बड़ा जादा टेंशन च भरे दा होंदा ऐ फ्रस्ट्रेट होंदा ऐ क्योंकि ओह् इंसान सोचदा ऐ कि उसी कोई ऐसा मतलब वातावरण मिलै जोह्दे च ओह् थोह्ड़ा हस्सी लै कोहै कन्नै बोली लै किश लोक इ'न्नें जादा कोई बी छोटी गल्ल दी लेइयै इ'न्ने जादा डिप्रेशन च चली जंदे न कि उं'दा हस्सना खेढना कोहे कन्नै बोलना कोहे कन्नै बेहियै कोई दुक्ख सुख फरोलना ओह् चीज़ उं'दे आस्तै कोई जादा इम्पार्टेंट निं होंदी ओह् अंदर गै अंदर घुट्टदे रौह्ंदे न इस करियै उ'नें लोकें आस्तै में इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि अज्जकल टी वी शो ऐ जेह्ड़ा ओह्दे उप्पर साढ़ा इक शो आंदा ऐ जुस्सी कि इंटरनेशनल जेह्ड़ा शो आखेआ जंदा ऐ साढ़ा सोनी टी वी पर आंदा ऐ जि'यां कि द कपिल शर्मा शो लाई लैचै ओह् इंसान बड़े जादा गै कोशश करदा ऐ लोकें गी डिप्रेशन चो बाह्र कड्ढनें दी लोकें गी हस्साने गी मिगी लगदा ऐ कि ओह् जेह्ड़ा शो ऐ साढ़े आस्तै बड़ा गै स्हेई ऐ लोकें गी ओह् शो जेह्ड़ा दिक्खना बी चाहि्दा ऐ में अगर अपनी गल्ल करांऽ केईं बारी ऐसा होंदा कि अस कोई बी गल्ल ऐसी ऐ कि साढ़े मनै दी लग्गी जंदी ऐ साढ़ा ध्यान जेह्ड़ा बार बार उस गल्लै च चली जंदा ऐ असें गी कोई पता निं होंदा ऐ कि साढ़े कन्नै कोई गल्ल बात करा दा ऐ अस कु'त्थें बैठै दे आं केह् खाऽ दे आं केह् पीयै दे आं बड़ी सारियां ऐसियां चीज़ा होंदियां लाइफ च क्योंकि अज्जकल साढ़ा खान पीन बी ऐसा ऐ अस ओह्दे कन्नै साढ़ी बॉडी जेह्ड़ी ऐ ओह् डल होंदी जा दी ऐ साढ़े च पेशेंस लेवल ऐ जेह्ड़ा ओह्बी जेह्ड़ा ऐ घटदा जा दा ऐ इस करियै अहें बी थोह्ड़ा हर इक चीज़ कन्नै जुड़े दे रैह्ना चाहि्दा अच्छी अच्छी चीज़ां दिक्खनी चाहीदियां टी वी उप्पर बड़े सारे शो ऐसे न जेह्ड़े असें गी खुश बी करी ओड़दे न पर में जादा जेह्ड़ी ऐ ओह् प्रेफरेंस कपिल शर्मा शो गी दिन्नी आं कि के में अपनी मसाल दिन्नी आं केईं बारी मेरा मन जेह्ड़ा ऐ उदास होई जंदा ऐ में ओह्दा शो दिक्खनी आं बस ओह्दे कन्नै मिगी अंदरूनी खुशी मिलदी ऐ मेरा दिन अच्छा होई जंदा ऐ में फालतू दी चीज़ां टेंशन भरोचियां कोई बी गल्लां जेह्ड़ियां ओह् सारियां भु'ल्ली ज'न्नी आं किश टाइम आस्तै अज्जकल लोग जेह्ड़े न टिकटां खरीदियै स्पेशल जेह्ड़ा ओह्दा शो दिक्खन जंदे न क्योंकि सारे इ'यै चाह्ंदे न कि असें गी कोई ऐसा पल मिलै जि'त्थें अस हस्सी सकचै कोहे कन्नै गल्ल करी सकचै कोहे गी अपने दिलै दी सनाई सकचै ओह् मिगी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म लगदा ऐ कि असें गी बी शो जेह्ड़ा ऐ ओह् दिक्खना चाहि्दा सारें दा अज्जकल अपना अपना इक फेवरेट कोई फेवरेट बुक पढ़दा ऐ कोई अपनी मूवी दिखदा ऐ कोई टी वी शो दिक्खदा ऐ पर इस चीज़ दी मिगी लगदा हर इक इंसान दा अपना अपना इंट्रस्ट होंदा ऐ इ'यां गै में बी मूवी दी अगर गल्ल कीती जा ते थ्री इडियट मूवी ऐ जेहड़ी ओह् ते इक अज्जकल दे ते बच्चे मतलब ओह् चीज़ दी इ'न्ना जादा सोचदे निं ऐ वट् अगर में उं'दी गल्ल कीती जा ओह् बी इक तिन्न दोस्तें दी क्हानी ऐ जेह्ड़े हारदे हारदे बी जित्तियै न केइयें सिर्फ पढ़ाई लेई अपनी जान गवानें दी ओह्दी च गल्ल दस्सी दी ऐ केईं दोस्त ऐसे होंदे न जेह्ड़े तुं'दे कन्नै रेहियै तोहें गी मोटिवेट करदे न उ'नें चीज़ें लेई जरूरी निं ऐ कि पढ़ाई साढ़े बास्तै स्ट्रेस ऐ ओह्दे कन्नै अगर अस पैह्लें ते कताबें कन्नै प्यार करना सिक्खो पढ़ाई बी असें ई तां गै आई सकदी ऐ जे अस उं'दे दोस्त बनी जाचै जे अस उ'नें गी समझचै जरूरी निं ऐ कि सिर्फ बिना एजुकेशन बिना कोई तोहें दी जिस चीज़ दी तोहें ई कोई नॉलेज़ नेईं होऐ बिद आउट नॉलेज़ दे तुस उस चीज़ गी करी सको हर इक चीज़ गी करने दी पैह्लें ओह्दी नॉलेज़ लैना बड़ी गै जरूरी होंदी ऐ पर अगर तुस जिंदगी च हारे दे ते जरूरी निं ऐ कि ओह्दा कोई बी अहें अपने माइंड उप्पर स्ट्रेस लैना चाहि्दा जां अस अपनी बॉडी कन्नै खिलबाड़ करचै में इस चीज़ दी लेइयै इस मूवी गी दिक्खियै भी में काफी जादा मोटिवेट होनी आं मिगी अच्छी लग्गी क्योंकि एह्दे च बी अस हारियै हारदे होई बी लॉस्ट टाइम च एह् दस्सेआ ऐ कि इंसान जित्ती बी सकदा ऐ जरूरी निं ऐ कि अस नि'क्की नि'क्की गल्लें ई लेइयै टेंशन लेइयै अपनी बॉडी दी नुकसान पजाचै जां अपने आप कन्नै गलत करचै हर इक इंसान गी सूझ बूझ कन्नै जो बी कम्म ऐ ओह् करना चाहि्दा ऐ बड़े सारे लोक ऐसे होंदे न जेह्ड़े असें ई डिमोटिवेट करदे न वट् किश साढ़े दोस्त ऐसे होंदे न जेह्ड़े असें गी अपने कन्नै लेइयै जंदे न इक अच्छी लाइन उप्पर लांदे न मोटिवेट करदे न होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ साढ़ी जेह्ड़ी फ्रेंडशिप ऐ ओह्दे बिच ओह् बी दिक्खनें गी मिलदी ऐ कि अगर ओह् तिन्न दोस्त न ओह् कि'यां अग्गें निकलदे न कि'यां अग्गें बधदे न ओह् कि'यां अपने आप गी निं हारन दिंदे न इस करियै असें बी हमेशा जित्तने दी कोशश करनी चाहि्दी ऐ कदें बी डिमोटिवेट नेईं होना चाहि्दा कदें बी इ'न्ना स्ट्रेस नेईं लैना चाहि्दा में ते इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि अपनी अपनी फेवरेट मूवी होऐ चाहे बुक होऐ चाहे शो होऐ उसी दिक्खो अपना टाइम कड्ढियै जोह्दे च तुं'दा इंट्रस्ट बनदा तुस जेह्ड़ा ऐ अच्छा फील करी सको एह्दे च